जय झूलेलाल अचो अचो दादी जामु ॾींहनि खां पोइ आया आहियो मस त आया आहियो ड्रेसूं वठणु असां वटि हा ॾाढियूं मस्तु मस ॾियारीअ जे करे नओं मालु आयो अथव रेंज तव्हां खे केतिरी रेंज खपे उहो ॿुधायो हज़ार ताईं ॿारहें सवें ताईं हा त ॾियणु वठणु जी सते सवें ताईं मस मिलंदव ऐं पंहिंजे लाइ उची खपेव हज़ार ॾेढि ॿियो छा ॾिसो पहले तव्हां पसंदि त कयो तव्हां खे कहिड़ी थी वणे पोइ अघु ते त ॻाल्हाए वठंदासे हा सुठा कलर थी ॾियांव न तव्हां खे पर तव्हां खे कहिड़े कहिड़े कपिड़े में सिल्क में खपेव सोटी कपिड़े में खपेव खादी कपिड़े में खपेव या टिशूअ में खपेव लखनवीअ में खपेव तव्हां उहो त ॿुधायो अछा इएं अचो अचो विहो विहो विहो हा राहुल राहुल पंज छह ड्रेसूं खणी त अचु सुठियूं सुठियूं कढी करे ॾियणु वठणु लाइ जेके खपनि हा सभु सभु नवां कलर खणी अचु भाई हा दादी ॾिसो इहो ब्लू कलर नओं आयो अथव ॿियो आसमानी कलर नओं आयो अथव ऐं हिन में थधो गुलाबी कलर नओं आयो अथव बेबी पिंक कलर नओं आयो अथव हा खणी अचु राहुल ॿिया भी नवां कलर नएं पार्सल मां खणी अचु हा इहो तव्हां खे सते सवें ताईं मस पवंदव ऐं सिल्क जो नव सौ हूंअं त मां हज़ार रुपिये विकिणंदी आहियां हाणे तव्हां पंहिंजा आहियो ईंदड़ वेंदड़ आहियो मूं वटि ग्राहक हमेशा आहियो त नव सौ रुपिया पंजे सवें में बि आहिनि पर उहे तव्हां खे न समुझ में अचनि त पोइ कपिड़ो सुठो न निकिरे वरी मां पंहिंजो नालो ख़राबु कयां हा राहुल पंजे सवें वारा पीस खणी त अचु पंज छह हा ॾिसो हिन में हे कपिड़ो अथव दादी हिन में रओ भरियलु कोन्हेव त मां बाक़ी उहो ई त चयोमांव तव्हांखे भाई तव्हां खे उहे पंजे सवें वारी शइ समुझ में न ईंदी मूंखे तव्हां जी चोइस ख़बरु आहे भाई कीअं तव्हां खे वणंदी इहा शइ राहुल ॿारहें सवें वारी खणी अचु कलर कलर सुठो खणी अचु वर्क कयलु हुजे रओ बि भरियलु हुजे उहा खणी अचु जेको कल्ह नओं पार्सल आयो आहे भाई छहें सवें वारी बि खणी अचु राहुल ॾिसु दादीअ खे ॾेखारु जेके वणंसि कढी ॾेसि पोइ अघु पाण ई ॻाल्हायूं था इन में थधो साओ कलर अथव घाटो पीलो कलर आथव फ़िरोजी कलर अथव मैरून कलर ओरेंज कलर अथव वर्क ॾिसो हाणे वर्क हाणे हू जर्दोजी वर्क थो अचे उहो छा आहे हाणे झूनो थी वियो आहे त उहो माण्हू कम्पलेन था कनि ॾाढी दांहं था कनि भाई लॻे थो उहो अंदरि तॾहिं असां उहो हाणे मालु घटि भरियो आहे उन में अथव न चयोमांव न सते सवें वारी अथव ॾाढी सुठी उहा तव्हां खे हलंदव ॾियणु वठणु में हाणे पंजे सवें जो रिवाजु किथे आहे दादी पंज सौ त माण्हू इअं ई था ॾेई वञनि हा राहुल ॾेखारेनि सते सवें वारो ॾिसु जेका वणेनि दादीअ खे ॾेखारि हा दादी हिन में फ़िरोजी कलर ॾाढो नओं अथव ऐं रनिंग में इहो ई अथव माना जामु कलर थो हले इहो हा पोइ जेको तव्हां चओ हलो ठीकु आहे हलो बिल ठाहियां पक जय झूलेलाल